रघुवंशी डॉक्टर हियर डॉक्टर रघुवंशी है

डाइट किसी इस्पेसिफ़िक डिसीज़ के लिए डायबिटीज़ टाइप वन टाइप टू ओके तो फ़स्ट ऑफ़ ऑल ना उन्हें शुगर वाले जो खाना पीना है उनसे दूर रखिएगा और डोमेस्टिक लेवल पे तो हाँ डोमेस्टिक लेवल पे अपने घर पे जो नॉर्मल मेथी होती है ना मेथी को ज़्यादा प्रेफ़र करना है क्या है उससे ब्लड में जो शुगर लेवल है वो कम होता है और साथ में करेले काे प्रेफ़रेंस दीजिएगा सब्जी में बेसिकली करेले में एंटीडायबिटिक गुण होते है इसीलिए उसको प्रेफ़र किया जाता है आमतौर पे जो दवाइयाँ भी आती हैं उसमें कई दवाइयों में करेले के रस को इसलिए मिलाते कि उसमें एंटीडायबेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ में आप साथ में आप चाहें तो अगर आस पास कोई जानवर वगैरह हो तो उसपे किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करके एक गो मूत्र चिकित्सा होता है वो फ़ेमस है काफ़ी और उससे भी काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट देखने को मिले इस मामले में हाँ हाँ हाँ

एक्सरसाइज़ इस टाइप से कि जिससे आप अगर प्राणायाम करवा सको उससे क्या है थोड़ा सा तनाव कम होगा तो इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होती है तनाव कम होने से उससे भी डायबिटीज़ को काफ़ी हेल्प मिलती है डायबिटीज़ कम करने में और सबसे अच्छी बात ये सबसे ज़्यादा जरूरी बात ध्यान ये रखिएगा कि हमको उस पेसेन्ट को जो है दवा पर निर्भर कम रखना है ज़्यादा दवाओं पर निर्भरता नहीं रखनी है ताकि क्या है कई दवाएं ऐसी है जो इंसुलिन को पैदा होने में रुकावट बनती हैं इसीलिए आप दवाई कम लीजिए और गुणवत्ता वाली दवाई लीजिए हाँ हाँ सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए